باقی ریاستوں سے بہتر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلی ہماری دارالسلطنت ہے یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے اور یہاں پر تمام چیزوں کا ہونا یہ بہت ہی زیادہ اچنبھے کی بات میرا خیال ہے کہ نہیں ہے